हैलो हां जी ऐं हां कोह्दी आस ऐ हां महाराज की निं शैल कटिंग करने होन्ने अच्छा हां कल आवेयो कोई दस साड्ढे दस बजे कटाई दिक्खेओ शैल कट्टना होन्ना में नेईं नेईं ठीक ऐ ठीक लान्ने होन्ने कराई दिक्खी लैएओ इक हांडी कोई दस साड्ढे दस बजे हारे आई जाएओ चंगा